क'क्राझार जिल्लानि मानसिफ्रा मोगा मोगि जानांनायनि खारनना बेनो जे थिग रोखोम बे बोथोरनि सायावबो जायो आरो बोथोरनि मोजां रोखोम जायगायाव एखमबा आबादारिफोरनि थाखाय माइ गायनाय फुनायाव मावनायाव दांनायाव बे अखा हानाय हायै बेफोरनिबो सम जायो आरोखि दा बेफोरखौबो नायनानै क'क्राझारनि सिङाव क'क्राझारनि सिङाव बेबायदि जाहोना जायो आरो अखा हानाय थिग गैया मा गैया सानदुं दुंबाय थानाय जेब्ला हानांगौ सम बेयाव हायै बेफोरबो क'क्राझाराव थाग्रा मानसिफोरनि थाखाय एसे गोहोम खोख्लैदों आरो एसे गाज्रि गोलैदों गाज्रि जादों आरो बेफोरखौ लानानै क'क्राझारनि मानसि फोरनि बे इजुकेशन फरायनाय मानाय स्कुल फोर कलेज फोर बेफोराव एसे गाहायाव नुदों आरोखि फरायनाय मानाय सेंग्राफोर बेरायनाय बा मानाय ओरैनोबाबो निसाफोरजों थालानाय बेफोरबो क'क्राझाराव होयो आरो निसा जाबाय थाबाय आजिखालिनि मानसिफोर बिदिनो फरायनायाव गोसो होला कलेज फ्राव थांला बेफोरनि दारैबो जायो आरोखि निसा लाबाय बिदिनो जायो निसा लानायजों लोगोसे आरो बे फरायनायावबो फरायनाय बारा गोजौआव थांला आरोखि दा बेनि थाखायनो मानसिफ्राबो क'क्राझारनि मानसिफ्राबो ट'टबो सालायनांबाय अट'फोर सालायनांबाय ड्रायभार फोर जानांबाय बिदिनोसै आरो सोरबा सालायनानै जानांबाय गारि सालायनानै जानांबाय बारहा बोनांबाय दा बिदि जानानै दङ क'क्राझार सोहोराव अखा अखाफ्राबो बिदिनोसै आबादारियावबो गोहोम गोलैबाय आरो एसे जेंनायाव थिग मथन मोजां रोखोम बेफोरो सोलिला दा मानसिफ्रा बेराद दुखु जायो आरोखि मोगा मोगि जानानै थानाङो बेबायदि जाहोनावनो मानोना फैसाबो बुरजा बुरजा बेराद जेरै इजुकेशन मानसिफोर बिसोरबो साख्रिफ्राव मोनासै बेफोरनि दारै मोगा मोगि आरो बेनोसै गासिबो ड्रायभार फोर जानांबाय फरायनायफ्राव इजुकिशन माबाया ल' जालांबाय स्कुल फोरा फरायनायफ्राव मानायफ्राव मावनायफ्राव दांनायफ्राव दा बेफोराव मोगा मोगि जानांदों आरो क'क्राझार सिङाव थानाय बे मानसिफोरनि सायाव मोगा मोगि जानांनाया बेनो दि खामानि मावनो थांबाबो खामानिफोरनि इजुकिशन लाबाबो मोजां साख्रिफोर मोनला माला दा बेफोरनि दारै मोगा मोगि जानाङो बेफोर साख्रि मोनैफोरनि थाखायनो सोरबाफोर ड्रायभार जानांबाय सोरबाफोर ओरैनो थाग्रा जालांबाय आरो बेफोरजोंनो आबादारि मावग्राफ्राबो आबाद मावनानै जाग्राफ्राबो अखाफोरनि सानफोरनि अखा हायैनि दारैबो एसे मोगा मोगि जानांदों आरोखि दा बेफोरजोंबो मोगा मोगि जायो आरोखि सामफ्रामबो गबागावनो नागेरबाबो मोनला गावनि थांखिफोरखौ फरायनायफोरबो गैला नालाय आरो दा बेफोरनि इजुकेशन थाबाबो साख्रि फोरखौनो मोनला मोननो नागेरा दा बेफोरनि दारैनो एसे मोगा मोगि जानांदों क'क्राझार सिङाव थानाय आरो जों ओरैबा ओरै थांनाय बेरायनाय मानसिफोरनि निसा लानाय मानाय बेफोरखौनो नुनो मोनो आरोखि बेफोरो गावसिनो गाव बिफोरनि दारैनो गावसिनो मोगा मोगि जानांदों दा बेफोरनि जेंनाखौबो नुनो मोननाय जायो आरोखि दा लामा सामा बेरायनाय मानाय मा खस्थ' गैला मानसिफ्रा आवगायला गावनिखौनो गाव दावखोनानै दोननो हाला दा बिनि थाखायनो उनावबो मोगा मोगि जाबो नांदों आरो बिसोरो गावसोरनो गाव मोगा मोगि जानांनायनि जाहोनबो जादों आरो बिदिनोसै ड्रायभार फोर जानांबाय मानांबाय आरो आबादारि मावग्राफ्राबो अखानि जारलायै अखाफोरनि थाखायबो अखा मोनला जेराव नांगौ बेफोराव अखा मोनला जेराव सानदुं नांगौ बेयाव सानदुं मोनला दा बेफोरनि दारैबो माखासे मानथिया आबादारि मावग्राफ्रा मोगा मोगि जानाङो आरो क'क्राझार सिङाव थानाय मानसिफ्रा सोरबा सोरबा बेनोसै